एह् जी जेह्ड़े पंज नां न स्टेटें दे तां ए साढ़ा पैह्ला आई गेआ जि'यां ए अपना गै साढ़ा जेह्ड़ा ए जे ऐंड के जम्मू ऐंड कश्मीर ऐ ते दूआ जेह्ड़ा आई गेआ ते ए झारखण्ड ते त्रीया आई गेआ ते कैरला ते चौथा आई गेआ बिहार ते पञमां आई गेआ हिमाचल प्रदेश